हॅलो

आं होय होय हांव घरा कडेन ना होय म्हुटल्या म्हाका म्हाका मातशें एमरजंसी पडलें म्हणून म्हाका वचपाचें पडलें हांव घरा कडेन ना सद्या परत टायम लागतलो एक धा पंदरा मिनटां तरी ना ना हांव दिवचें ना चार्जीस बी हांयेंन तुका आयदनांच सांगिल्लें न्हू हांव कितलें आयदनांचेच पोवोन दितलें हांव तुका पयशे हांव चार्जीस बी कांय दिवचे ना ना ना हांव चार्जीस बी कांय दिवचे ना आं पोयता येता हांव एक धा पंदरा मिनटान पावता मागीर आनी कसलीं कसलीं आयदनां हाडल्या हय आयदनां न्हू आयदनां कसलीं कसलीं हाडल्या

आं हा

पयता हांव पाव ट्राय करता कित्याक म्हाका एक धा पंदरा मिनटां तरी लागतलीं आं ना हेचे चार्जीस कांय दिवंक मेळचे ना कित्याक म्हाका आतां एमरजंसी पडलें म्हूण हांव गेलें न्हू तूं तूं मातशें ना आतां एमरजंसी पडले म्हटल्यार वचपाचेंच पडलें न्हू घरान कांय रावची ना न्हू ना ते काय हांव दिवचे ना वेटींग चार्जीस बी पयता पयता आं पुरयो काडपाचो झारो बी हाडला आनी डबे बिबे हाडले स्टिलचे स्टिलाचे डोबे बी हाडल्या आनी हेचे वाडगे बी हाडल्या व्हडले स्टिलाचे तोप व्होडले हाडल्या

आं हरशी तेजी रेट कितली आटशी रुपया तुयेंन हाडूंक जाय आसलेलो न्हू तोप तोय घेवंक मेळटा आसलो न्हू म्हाका

आं हा बाकीचे किदें हाडला न्हू सगळें

ना एक धा मिनटां लागतलीं धा मिनटां लागतली हय हय धा मिनटां लागतलीं धा मिनटां आं बरें बरें येता येता ओके ओके